ہاں اردو پسندیدہ شاعر ہم پسند کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں جیسے کہ علامہ اقبال کی شاعری ہوتی ہے

خاص طور پہ مسلمان کے مسلمانوں کے مقابلے میں علامہ اقبال بہت مشہور ہے طرح طرح کے شاعری کرتے تھے بہت اچھے شاعر تھے بہت اچھے شاعر تھے یعنی شاعر کے نام پہ وہ ماشاء اللہ بہت زیادہ ذہن نشین انسان تھے اور علامہ اقبال کے شاعر مشہور تھے پورے دنیا میں سب آج کل جتنے لوگ ہے کتاب لا کے پڑھتے ہیں شاعری شوق سے پڑھتے ہیں رائبریری سے جتنی کتاب ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ علامہ اقبال کے شاعر کو لاتے ہیں اور شوق سے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں بھی اس کو شاعر کو پڑھتے ہیں

تو اور دل خوش ہو جاتا ہے شاعر بہت اچھی چیز ہے اور ہم لوگ سیکھتے ہیں اور دوسرے کو چاہتے ہیں کہ وہ بھی سیکھے اور خریدے اور پڑھے تاکہ وہ وہ بھی دوسرے کو بتائیں اور شاعر جانیں ہم لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ شاعر علامہ اقبال کا شاعری بہت زیادہ مشہور ہے اور ان کے کام کے بارے میں جو ان کے کام کے بارے میں وہ جو تھے علامہ اقبال وہ شاعر کرتے تھے شاعری کرتے تھے کتابیں لکھتے تھے ان کے کام کے بارے میں جتنا ہم کو پتہ ہے اتنا ہی بتا رہے ہیں اتنا تو مزید ہم لوگ نہیں بتا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کیسے تھے وہ کام کیا کرتے تھے بس اتنا بتا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال جو شاعری کرتے تھے بہت ہی عمدہ اور بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے بہت ذہن نشین تھے علامہ اقبال بہت اچھے سے شاعری کرتے تھے کتاب اتنا سارا لکھے ہیں کہ ہر مسلمان کو علامہ اقبال کی شاعری بہت پسند ہے اور جو ہم لوگ امتحان دینے جاتے ہیں وہاں بھی علامہ اقبال کی شاعری اچھے سے اچھے آتی ہے اور ہم لوگ کو لکھتے ہیں علامہ اقبال کی شاعری بھی لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں